होटल सतगुरु मां दिलीप पंजाबी थो ॻाल्हायां तव्हां सुञा थो ठीकु आहे मां तव्हां खे एड्रैस हूंदी त बि लिखी छॾियो मुंहिंजी एड्रैस चोवीह वृंदावन डोंगरे पाक सुसाइटी चैंबुर मुंबई चोहतरि मां तव्हां खे ऑडर थो लिखायां हिकु मसालो ढोसो हिकु पिज़्जा हिकु प्लेट वड़ा सांभर स्टीम राइस ॿ प्लेट चना मसाला ॿ प्लेट ॿ बटर नान ऐं हुन खां पोइ थधे में आइसक्रीम फैमिली पैक वैनिला ऐं मिठे में चारि रसगुला चारि गुलाब ॼमूं मोकिलिजो ऐं तव्हां खे हिकु वेनती आहे त मूंखे बिल जी रस कॉपी मोकिलिजो छाकाणि त मूंखे कंपनीअ में ॾेखारिणी पवंदी आहे त ऐं कंपनीअ में सबमिट कंदुमि त मूंखे उहे पेसा भरिजी मिलंदा आहिनि ऐं ॿियो दादा विनती आहे तव्हां खे त मूंखे तव्हां जे हॉटल जी वैबसाइट मोकिलियो त मां पंहिंजी कॉपी कढी सघां बिल जी